सानसेखालि आं न'आव हाय आंनि आब' दं सासे आंनि आब'जों आंजों खोथा गनायलायैयाव खोथा मानिलायियाव एखनब्ला गस्ला गाननायाव एखनब्ला जानायाव एखनब्ला बेरायनायाव एखनब्ला बिदिनो फिसा फिसा खोथायाव जों सानैजों बिब' बिनानाव नांलायदोंमोन नांलायखांनाय उनाव जों बिराद नांलायबाय नांलायनायनि उनाव जों सानैजों सानब्रै सानबा सोया गोबाव समा रायलायाखै सानैजों जेब्ला गोबाव जायो अब्ला जों सानैजों रायलायफिनदों बिदिनो मिनिलायबाय खोथा सावरायलायबाय गनायलायफिनबाय बेबो आंनि खोथा गनायबाय आंबो बिनि खोथाखौ गनायफिनबाय बिनि उनाव जों सानैजों मिलायफिनबाय आरो